हाँ मैने अभी आठ से दस दिन पहले एक साड़ी खरीदी है जो कि बहुत ही सुन्दर और आकर्षक है उसका रंग बहुत ही सुन्दर है क्योंकि वह सफेद रंग का है और उसपे लाल रंग के धागो से कढ़ाई की गई है और गोल्डन रंग के स्टोन्स चिपकाए गये हैं इसलिए वह देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है इसे पहनने के बाद भी बहुत ही आरामदायक महसूस होता है और तो और इसको पहनने के बाद थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आता है और इसका जो कपड़ा है वह बहुत ही मुलायम है और मुझे यह निश्चित एक सही दाम पर मिला इसलिए मुझे यह बहुत अच्छा लगा